नमस्ते हाँ आ हम क्या हरिद्वार जान हमको टिकट लेना है क्या व्यवस्था है इसकी से जाना है हमको

हमारे साथ पाँच पसेंजर है नहीं बुकिंग से जाएंगे बुकिंग से जाएंगे

अच्छा अच्छा हम जेंट्स लेडीस दोनों हैं हम लोगों के साथ आपका ड्रा ड्राईवर दारू तो नहीं पीता है जी हाँ नहीं तो आपका ड्राईवर दारू ऊरू तो नहीं पीता है इसलिए तो हम पूँछ रहे हैं जी हमने सुना कि

नहीं तो आपको कैमरा आपको कैमरा लगवाना चाहिए गाड़ी पर

जी हाँ फिर

तो आपका घर आपका ड्राईवर गाड़ी तेज़ तो नहीं चलाता है ठीक ठाक चलाते हैं

जी कोई दू कोई दुर्घटना होने का तो चांस नहीं रहता है